नमस्ते सर हाँ बताइए वो हम हम आपके लिए क्या क्या क्या सेवा कर सकते हैं हाँ तो कौन सा कोर्स करना है आपको सर आपको किस नौकरी के वकेंसी के लिए चाहिए या कोई नौकरी कर रहे वहाँ के लिए चाहिए हाँ तो आप न सबसे बढ़िया यही रहेगा की आप ए डी सी ए का कोर्स कर लीजिए उसमे आपका आइ आइ टी टैली एण्ड अकाउंटिंग लिया जाएगा हाँ नहीं तो अगर आप के पास समय न हो तो ट्रिपल सी करें ट्रिपल सी वैसे ज़्यादा सही नहीं रहेगा आपको ए डी सी कर लीजिए नहीं नहीं उससे बेहतर आपको वेकेंसी के लिए जो है सो नहीं होता है अगर को कोई पूलिस ऑपरेटर वगैरह चाहिए तो ओ लेवल या ए लेवल कर लीजिए

हमारे यहाँ आठ हजार है लेकिन तो चलिए तो आइए पहले आप आठ हजार का है उसमें आपका आएगा माइक्रोसॉफ्ट और फिर आ जाएगा टैली एण्ड अकाउंटेंट आ जाएगा फन कॉम्पुटर फंडामेंटल आ जाएगा प्रोग्रामिंग कुछ आ जाएगा

देखिए आप अपने नजदीकी हर इंस्टिच्युट में जाकर पता कर लीजिएगा आपको हर इंस्टीच्यूट से मैं दस परसेंट कम अमाउंट बताऊँगा फीस बताऊँगा नहीं बता रहा हूँ न दस परसेंट आपको डिस डिस्काउंट दे रहा हूँ अब आप जो आप सोच लीजिए दस परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको कौन सा कोर्स करना है मेरे हिसाब से ए डी सी ए आपको सही पड़ेगा ट्रिपल सी का आपका पड़ेगा पच्चीस सौ आपका तीन महीने का कोर्स रहेगा जबकि ए डी सी ए वहीं पर पूरे पंद्रह महीने का पहले एक साल का आता था अब पंद्रह महीने का हो गया है उसमें आप आ जाएगा न ट्रिपल सी अरे आप जावा क्या है स्टेमन मिलेगा डी स्टेमन मिलेगा सी प्लस प्लस मिलेगा ये प्रोग्रामिंग का ए आगे जो सी प्लस प्लस है बढ़ गया है और डाटाबेस के लिए आपको हल्का फुल्का लिप्रिया आफिस प्रेजेंट पढ़ा दिया जाएगा सर टोटल अमाउंट करेंगे तो आठ हजार अमाउंट है तो मैं आपको साढ़े सात कर दूंगा और क्या

अरे नहीं नहीं बताया पूरे आपका पंद्रह महीने का कोर्स है हमको भी पड़ना चाहिए हम ख़ुद ही आपको सस्ता बताए हैं जो आप कहीं जा के पता कर लीजिएगा आपका ये अमाउंट पूरे सिर्फ टैली अराउंडिंग का दस हजार बारह हजार है ठीक है आप इंस्टीच्यूट पर आइए बात कर लेंगे नमस्ते